شاہ جہاں پور کا تعلیمی نظام آج بہت اچھا اور ایڈوانس ہو چکا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج شاہ جہاں پور میں اب بہت ساری کوچنگ اور بہت سارے اسکول موجود ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے شاہ جہاں پور میں لڑکوں کے لیے بھی اسکولس ہیں کالج ہیں لڑکیوں کے لیے بھی اسکولس ہیں کالج ہیں اور ایسے اسکول یا کالج بھی ہیں جہاں پر لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول اور کالجوں کے علاوہ بہت ساری مشہور کوچنگیں بھی ہیں جہاں پر آپ اپنی مرضی کی کوچنگ جوائن کر کے اپنی مرضی کے سبجیکٹ اور مضمون کو پڑھ سکتے ہیں جن کچھ مشہور کوچنگوں کی اگر بات کی جائے جیسے اینوویٹیو انگلش کلاسز اس کے ڈائریکٹر سہیل خان سر ہیں یہ بہت اچھی انگریزی پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ راشد سر بہت اچھی کیمیسٹری پڑھایا کرتے تھے اس کے علاوہ چغتائی سر بہت اچھی فزکس پڑھایا کرتے تھے اور آج شاہ جہاں پور میں نیٹ اور آئی آئی ٹی جیسے اگزامس کے لیے بھی کوچنگیں موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں شاہ جہاں پور میں یہاں تک کہ کچھ پرانی لائبریریاں بھی موجود ہیں جہاں پر جا کر کے آپ اپنی پسند کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو مزید بڑھا سکتے